بہار میں کاروباری شعبہ مشکلات کے باوجود بحران کا انتظام تبدیلی کے لیے تیاری اور چستی کے ذریعے ترقی کرتا ہے وہ قدرتی آفات اور معاشی اتار چڑھاؤ سے نپٹنے کے لیے فوری رد عمل اختیار کرتے ہیں مالی لچک کے لیے بچت اور سرکاری اسکیموں کا سہارا لیتے ہیں کاروباری نیٹورکنگ اور تعاون بحران حالات میں مددگار ثابت ہوتی ہے جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو اپنا کر تبدیلی کے لیے تیار رہتے ہیں کاروباری افراد اور ملازمین نئی مہارتیں سیکھ کر خود کو اپڈیٹ کرتے ہیں حکومتی پالیسیوں اور اسکیموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تنظیمی سادگی کی وجہ سے فیصلوں میں تنزیہی کام کرتے ہیں کسٹمر کی ضروریات پر توجہ دے کر اپنی مصنوعات اور خدمات کو بہتر بناتے ہیں یہ تمام حکمتیں عملی بہار کے کاروباروں کو مسابقی رہنے اور آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے